अपन समुदायमे खेल खेलऽ खेलैके महत्वपर ग्रामीण लोकके की राय अछि तऽ हमरा सबके इहे राय अछि की कोइ बहुत खेल बहुत प्रकारके होइ छथि जैसे कबड्डी भऽ गेल क्रिकेट भऽ गेल हॉकी भऽ गेल फुटबॉल भऽ गेल तऽ पहिलेके लोक सब ओते खेलके बारेमे नहि जनै छलथि हँ जादासँ जादा कबड्डी आओर क्रिकेट खेल खेलै छलखिन तऽ फुटबॉल ओते नहि जानै छलियै की फुटबाल की होइ छै तऽ धीरे धीरे टेक्नोलोजी बढ़ैत गेलै बढ़ैत गेलै तऽ सब सारा खेल सब आबि गेलै हर क्षेत्रमे मे बच्चा होबै मतलब लड़की होइ चाहे लड़का होइ हर क्षेत्रमे खेल बढ़िआँ तरीकासँ खेलल जाइ छै हर गेम जैसे क्रिकेट भऽ गेल तऽ क्रिकेटमे लोग अपन अपन सब साथमे खेलैए पहिले लोक साथमे नहि खेलै छलथि हँ सबके गार्जियन रोकै छलखिन की खेल नहि ने खेलबाके लेल खेल खेललासँ किछु नहि होइ छै ई सब डाँटै छलखिन गार्जियन हमरसबके की हँ अहाँसब खेल नहि खेलू काज करू पढ़ाई करू पर खेल खेललासँ किछु नहि हैत धीरे धीरे जेना जेना समय बीतैत गेलै तेना कोनो जेना जेना पढ़ाई लोक पढ़लकै तऽ बस सरकारके नियम बदलैत गेलै तऽ अब खेल भी भऽ गेलै एहन की अहाँ खेलसँ अहाँ अपन देशके अपन राज्यके अपन मम्मी पापाके नाम रौशन कऽ सकै छलै तऽ खेल से लोग बहुत सारा भाला जैसे भाला फेकनमे लोग भाला फेकैके गोल्ड मैडल जीतै छलै जैसे नीरज चौपड़ा एखन हाल फिलहालमे भाला फेङ्कैके जीतलखिन हँ क्रिकेटमे रोहित शर्मा जे कि विराट कोहली अपन देशके नाम रौशन कऽ रहल अछि छथि जतऽ जतऽ जाइ छथिन जैसे ऑस्ट्रेलिया भऽ गेलखिन इंगलैंड भऽ गेलखिन वेस्टइंडीज भऽ गेलखिन पाकिस्तान श्रीलंका सब जगह हुनकर फैन फौलोईंग छै हुनकर नाम लऽ रहल छै हुनकर योग्यताके लोक नाम लै छै की हँ ई खेलाड़ी बड नीक छथिन खेलै छथिन बड नीक खेलै छथिन ई तऽ ओइके लेल मतलब पहिले गार्जियन भी रोकै छलखिन की खेलऽके नहि चाही खेललासँ की हैत किछु नहि मिलैवला अछि लेकिन अब गार्जियन भी नहि रोकै छथि आओर खेलै छथि आओर खेल तऽ आइके डेटमे सब तरीकेसँ हर लाइनमे जकरा जाहिमे रुचि होइ छै ओइ लाइनमे जाके अपन खेलै छथि जैसेकि कबड्डी भऽ गेल कोनोमे तकर बाद अपना अब तऽ बहुत जादा सारा लीग लीगके माध्यमसँ होइ छै जैसेकि हर राज्यमे टीम बनल जाइ छै आओर ओइ टीमसँ मैच होबै छै आओर जे जीतल ओकरा उचित पुरस्कार भऽ गेल भेटै छै हर खेल खेलाड़ीके अपन इनाम भेटल तऽ ओइ नाम लैके आओर भी अच्छा करके लेल प्रोत्साहन करल जाइ छै तऽ ओ अच्छा कऽके फुट अच्छा कऽके आओर नाम कमाइ छै देशके नाम कमाइ छै पूरा वर्ल्डमे नाम कमाइ छै अब तऽ हमर सबके देश पहिले क्रिकेटमे भी ओते रुचि नहि रखै छलै लेकिन धीरे धीरे क्रिकेटमे भी आगे बढ़ि गेलखिन अब फुटबॉलमे तऽ हमर सबके बच्चा सब फूट पहले लोक क्रिकेट देखै छलखिन आब तऽ फुटबालमे रुचि हॉकीमे रुचि बढ़ाबै लगलखिन हँ तऽ ओइमे बढ़बति बढ़बति धीरे धीरे आओर धीरे धीरे आओर भी सही भऽ जेतै तहन सब खेलऽ लगथिन तऽ फेर देशके नाम रौशन होबऽ लगतै क्रिकेटके कबड्डीके खेल जे हमर सबके देश काफी दिन दिनसँ जीत रहल अछि कबड्डीमे क्रिकेटमे दू हजार सातमे धोनीके कैप्टनशिपमे हमर सबके वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीतलहुँ एगारहमे जीतलहुँ ओकर बाद फेर एशिया कप अठारहमे जीतलहुँ रोहित शर्माके कैप्टनशिपमे फिर तेइसमे जीतलहुँ हँ फेर तेइसके वर्ल्ड कप आबि रहल छै तऽ हमरा सबके इएह भऽ रहल अछि की इंडिया वर्ल्ड कप फेर जीततै तऽ एहि तरीकासँ मेहनत करू क्रिकेटमे या कोइ भी स्पोर्ट्समे तऽ अहाँके फायदा भऽ सकैए